दा भारताव हेल्थ केयार सिस्टेमा जोबोद आवगायबाय गोदोनिफ्राय दा गोबां जायगा जायगायावनो हसपिटाल्स आरिफोरखौ बांसिन मोनो गोबां गोबां जायगायावनो हसपिताल जाबाय दा मानसिफोरनि सुबिदायाबो बांबाय नङाबा गोदो बांसिन बेमार आजार जाबा हसपिताल खाथि खाला गैयियाव मानसिफोरा बांसिन बेराम जानानै माबा माबि जेंना जानाङोमोन दा जोबोद मोजां जाबाय खाथि खालायाव हसपिताल खुलिबाय दा हेल्थ केयार सिस्टेमा मोजां जाबाय दा गोबां जायगा भारतनि जायगाफ्रावनो गोबां प्राइमारि हेल्थ केयार सिस्टेमा मोजां जाबाय गोदो दा बे मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरा जेरै करना बे करना समाव गोबां हसपितालाव पेसेन्सफोरा बुंजोबदोंमोन बांद्राय मोजां ट्रिटमेन्टखौ लानो हायाखैमोन करनानि गेजेरजों बेयाव गोबां मानसिफोरा खहा जादों लस जादों ट्रिटमेन्ट सिस्टेमखौबो मोजाङै लानो हायाखै करनानि थाखाय हसपिताल बुंजोबदों बेमार आजारफोरनि माखासे बेमार आजारफोरा करनानि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै आरो बेयाव बांसिन मानसिफोरानो मोगा मोगि जानांदों बोयाव गोबां मानसिफोरानो मोगा मोगि जानांदों आरो बेफोर गाहाय जेंनाफोरा करनानि थाखाय जादों दा मोजां जाबोगासिनो भारतनि हेल्थ केयार सिस्टेमा